हेलौ

दिनै र' लामायाव लाखिदोंहाय

लाबोदों ना बोथिया दं ना गोरि दं ना फिथिख्रि दं ना बोथियाया दुइ स' थाखा आरो हाबाब दानि जुग दिनाव ना बोथियाखौ मालाबा खमनि मोनफेरो ना लकेलखौनो मोननो नागिरा हा नांगौबा एकस' आसि लागोन आङो बांद्रायाहाय आंबो जि खस्थ' गुरनासो लाबोनाय नङा हाय आवसाव आंबो माबा एक स' एक स' माबानिसो बायना लाबोखायो एक चत्तुर निसो बायना लाबोखायो हा होमबालाय ना गोरिखौ लादो देर स' थाखानि थावा जायो नामा हा एकस' आसि लादो लांसै आङो गोराना आराइस' थाखा श'ह बारा जाया हाय आवसाव आंबो बायस'नानैसो लाबोनाय नालाय हा दे बिस थाखा खमायगोन आं इसे होदोबाल आंहाबो मटर बारहा थांलाय फैलाया दिगदार जायो है बिसोरो माबा फायखारिनि बे माबा नाखौसो बायना लाखियो बिसोर आंना जाबाय लकेल बरफनि नाखौसो बाययो बिसोर हा लांना लादो लांसां दे लांसां होमबालाय ला लामायाव मानि नै आङो बै सासे मानसिनावसो हाबदों नखरसे मानसिनाव दसे थादो आरो फा नायालाय मा बोथिया दं गोरि दं